अ हेल' अ अ दे सोंलाय

औ औ दे जायो जायो औ क'क्राझारनि सोलोंथाइ बुङोबलाथ' गोबां एसे मोजां बाथ्रा मानो होनब्ला दाख्लै मेट्रिक मेट्रिकावबो मोजां रिजाल्ट खालामदों आरो बिनि उनाव दाखालै हायार सेकेण्डारि रिजाल्टावबो मोजां खालामदों मानोना क'क्राझाराव आगोलनि बायदि गैलिया आरो सिगांनिख्रुइ एसे सुधरायनाय फैदों मानोना सोलोंथाइनि बिथिङाव एसे खारहांदों जेराव बे बे सोलोंथाइनि फारसे एसे गोसो होनायाव दा देग्लायनि मेट्रिक आरो हायार सेकेण्डारि रिजाल्टाव मोजां फिथाइखो मोननो हादों आरो औ औ दा बे मा होनो गोदोनि क'क्राझारजों गोदोनि क'क्राझारनि सोलोंथाइजों आरो दानि आथिखालनि प्रेजेन्टनि सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां फाराग फैदों आरो आगोल गोदोनि समाव जिसिबां बे सोलोंथाइयाव आवगायाखैमोन दानि आथिखालनि बेलायाव बेसिम सोलोंथाइआ आवगायदों जेराव गोदो क'क्राझार सोलोंथाइयाव सेभेन्टि पार्सेन्टमोन बा दा आथिखालाव नाइन्टि पार्सेन्टआनो बिदि सोलायनाय फैदों बे क'क्राझारनि सोलोंथाइ बिथिङाव आरो एसे डेभेलप जादों आरो बेवहाय सोलोंथाइनि बिथिङाबो आवगायदों जेराव बेहाय साननाय हनायफ्राबो एसे सोलायनाय फैदों औ दे औ औ दे दे अ दे अ अवेलकाम